रिटेल बाज़ारि माना जेका मार्केट जे पासे में हूंदी आहे असां उते वेंदा आहियूं ऐं होलसेल कॾहिं कॾहिं जीअं वाशी बाज़ारि आहे उल्हास नगर बाज़ारि आहे ओॾे ई असां वेंदा आहियूं किरयाने जूं सब्ज़ियुनि जूं रेटियूं थोरियूं अलॻि अलॻि आहिनि माना जीअं जेका शइ हिते रिटेल में असांखे सौ रुपए मिलंदी आहे सौ ग्राम उहा हुते असीं रुपए मिलंदी आहे माना घटि में घटि वीह टका या पंजुवीह टका जो फ़र्क़ु पवंदो आहे ऐं ऑनलाइन ख़रीदारी बि ठीकु आहे ऑनलाइन में असां ॾिसी सघंदा आहियूं असांखे केड़ीअ रेट ते ॾियनि वेठा ऐं असांखे सोचण जो काफ़ी टाइम हूंदो आहे मां केॾी महिल ऑनलाइन में वॾा वॾा डिस्काउंट हूंदा आहिनि ऐं डिस्काउंट हुजण जे करे असां हुनमें ख़रीदारी करे करे सघंदा आहियूं जेका थोरी किफ़ाइती थींदी आहे पर पर बाक़ी सभु ठीकु आहे ऑनलाइन ऑफलाइन सभु ठीकु आहे